वेझो ई जेको मां बुक पढ़ियो आहे उनजो नालो द पावर ऑफ सबकांशियस माइंड आहे उहो बुक ऐतिरो त एडवांस लेवल जो आहे जो की कोई सामान्य माण्हू सम्झी न सघंदो आहे ऐतिरो त मां पंहिंजे भाउ खे या पंहिंजे कंहिं घरवारनि खे पढ़ी बु॒धायो या उन्हनि खे पढ़ण लाइ चयो त उहो पढ़ी त सघनि पिया पर उनजी माना न पिया कढी सघनि त उन्हीअ जो लैग्वेज लिखियल आहे उहो कोई अंडरस्टेंडिंग माण्हू ई सम्झी थो सघे जीअं त हुनमें जाम सारा माइंड जे बारे में ट्रुथ्स लिखियल आहिनि जीअं जो असां ठानियूं था पंहिंजे मन में पंहिंजे पंहिंजो पाण खे चऊं था अगरि असां पंहिंजो पाण खे काई शइ चऊं था भई असांखे मूंखे इहो ठहिणो आहे मूंखे आइ ए एस ऑफिसर ठहिणो आहे मां डीं॒हुं राति चवां थो भले ई मुंहिंजी प्रपेरेशन न हूंदी या घटि हूंदी अगरि मां रोज पंहिंजे पंहिंजे माइंड खे रिमाइंड थो करायां दैट आइ विल बिकम ऐन आइ ए एस ऑफिसर त मां कीअं बि करे फ्यूचर में थींदुम छाकाणि त मुंहिंजे सबकांशियस माइंड में एक्टीवेट थी वेंदो उहो थॉट जो मां पंहिंजो पाण खे हर घड़ीअ यादि थो डि॒यारियां द ऐं इन्ही उन्हनि बुक में इहो बि लिखियल आहे त डाक्टर्स जस्ट स्टिचिज़ त वाऊंड बट नेचर हील्स इट इनजो माना इहा आहे त डाक्टर ख़ाली हुन फट ते सिलाई कंदो आहे पर जो क़ुदरतु आहे उहो हुनखे हील कंदी आहे इन्हीअ करे चयो वेंदो आहे द पावर ऑफ सबकांशियस माइंड इज़ वेरी पावरफ़ुल असांखे पंहिंजो पाण सां कड॒हिं बि नेगेटिव न गा॒ल्हाइणु खपे हमेशह पंहिंजे लाइ पाज़िटिव गा॒ल्हाइणु खपे असांजे सिंधी भाषा में इन करे हिकु गानो बि ठहियलु आहे जीअं हलाऐं तीअं वाह वाह अगरि कुझु ग़लति बि थो थी वञे त हमेशह असांखे पंहिंजी थिंकिंग हिन पर्सपैक्टिव में रखणी आहे त जीअं हलाऐ तीअं वाह वाह अगरि कुझु असां चाहियूं था भई इहो ठहिणो आहे या इहो थिए मुंहिंजे लाइफ में मूंसां गडु॒ पर उहो न थो थिए त उहो अगरि नथो थिए त असांखे इहा हिक ई गा॒ल्हि ये यादि रखणी आहे त जीअं हलाऐ तीअं वाह वाह हिन में बि काई भलाई ई गा॒ल्हि हूंदी